मेरी तबियत खराब थी उस दिन मेरा खाना बहुत खराब बन गया था और उसको ठीक करने के लिए मैंने उसमें थोड़ी कसूरी मैथी डाली थोडा गर्म मसाला डाला जब मैंने देखा कि कोई भी स्वाद खाने को बड़े मुश्किल से खा रहे थे फिर मैंने वो खाने को पुनः तड़का देकर पकाया और गर्म मसाला जीरावन और कांदा सब डाल कर उसको अब फिर से व्यवस्थित किया और मैंने अपने परिवार को पुनः खाना परोसा